हलो क्या आप कम्प्यूटर टेक्निशियन बोल रहीं हैं हाँ हाँ अच्छा मैम मेरा कम्प्यूटर आज से चालू नहीं हो रहा है मैंने सुबह चालू करके देखा था तो वो चालू नहीं हो पाया उसकी स्क्रीन एकदम वाइट दिखाई दे रही है तो इसमें क्या प्रोब्लेम होगी पूरा वाइट दिख रहा है नहीं हो रही है पहले तो उसमे नो सिगनल दिखा रहा था और फिर वही तो वाइट दिखाई दे रहा है एकदम नहीं लाइट का प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि उसमें जितनी लाइट चाहिए वो सब है सुविधा उपलब्ध उसमें और यू पी एस से होकर उसमें लाइन जाती है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है वैसे नहीं वो स्विच बोर्ड भी सही है स्विच बोर्ड से यू पी एस में लगा हुआ है एक यू पी एस भी है और फिर उसके थ्रू गया है सी पी यू मे लाइट सारा मतलब कनेक्ट है एकदूसरे से हाँ हाँ चेक किया सी पी यू में प्रॉब्लम नहीं है पता नहीं क्या प्रोब्लेम हो सकती है आप बता सकती हैं क्या तो आप कब आ सकती हैं अच्छा अच्छा हाँ हाँ चलो आज तो मैं फ्री नहीं हूँ मैं आपको कल कॉल करती हूँ और आप मेरा एड्रेस लिख लिजिए और इस अड्रेस पर आप कल पाँच बजे आ जाइए सिवाजी नगर पाथरखेड़ा लाल झंडा चौक चारनी ये दो तीन साल पुराना है ठीक है मैम कोई प्रोब्लेम हो तो आप मुझे कॉल कर दीजिए अगर आपको मतलब एड्रेस ढूंढने में कोई दिक्कत हो तो ठीक है मैम ठीक है ओके